भोपाल में वैसे इस्कूल तो बहोत अच्छे अच्छे हैं और इस्कूल में पढ़ाई भी अच्छी होती है पर जब से कोरोना आया है ये बंद हुआ था लॉकडाउन हुआ था तो उस में बच्चे को फ़ोन से हीं पढ़ना रहता था पूरी पढ़ाई फ़ोन से ही होती थी तो बच्चों को अब फ़ोन की बहुत ज़्यादाही आदत हो गई है अब बच्चे बिना फ़ोन के कुछ काम ही नहीं करते खाना खाएंगे तब भी फ़ोन देखते हैं और हर समय फ़ोन में ही फ़ोन में बच्चे अपनी आँखें ही ख़राब करते जा रहे हैं और उनके सिर में भी दर्द रहता है देखने से अच्छी बात है फ़ोन देखें पढ़ाई के लिए देखें तो अच्छा है और एम पी में तो पढ़ाई अच्छी होती है और शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छी बढ़ावा ही होता जा रहा है